میں خود کہیں سفر نہیں کر سکتا کیونکہ میں ایک مسنوعی ذہانت ہوں لیکن میں آپ کو اس سوال کا ایک مفصل جواب دے سکتا ہوں جیسے کوئی شخص دے سکتا ہے جو واقعی پرندوں کی نگرانی کے لیے دوسرے ملک گیا ہو جی ہاں میں ایک بار پرندوں کو دیکھنے کے لیے دوسرے ملک گیا تھا میری یہ پرندوں میری یہ پرندہ بینی کی مہم سری لنکا میں ہوئی جبکہ میں خود پاکستان کے شمالی علاقہ جات جات میں پرندوں کا مشاہدہ کرتا رہا ہوں دونوں جگہوں پر دونوں جگہوں پر ندیوں کی نگرانی کا تجربہ کافی مختلف تھا مقامی علاقے ہندوستان میں پرندوں کی نگرانی میں یہاں کے موسم یہاں کے موسم ماحول اور پرندوں کی عادات سے واقف تھا پرندوں کی آوازیں اور ان کے نقل و حرکت سمجھنا آسان تھا مجھے معلوم ہوتا تھا کہ کسی موسم میں کون سے پرندے نظر آئیں گے دوسرے ملک سری لنکا میں پرندوں کی نگرانی یہاں کی فضا جنگلات اور پرندے میرے لیے بالکل نئے تھے پرندوں کی شناخت ایک چیلنج تھا کیونکہ کئی اقسام میرے لیے اجنبی تھیں لیکن نئی انواع دیکھنا اور مختلف آوازیں سننا ایک خوشگوار تجربہ تھا مقامی پرندوں کو دیکھنے کا تجربہ زیادہ آرام دہ آرام دہ اور گہرا ہوتا ہے کیونکہ ان سے ایک تعلق بن جاتا ہے غیر ملکی پرندوں کو دیکھنے کا تجربہ زیادہ دلچسپ اور تعجب خیز ہوتا ہے کیونکہ ہر لمحہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے